जय झूलेलाल असांजे ॻोठ में न ॾाढो दारूं आहे नंढा वॾा दारूं पीयनि था लड़ायूं विड़ायूं मार पीट ॾाढी अत्याचार था थियनि असां जी मदद कयो पुलीस वारा बिल्कुलु नथा ॿुधनि पुलीस वारनि वटि वञऊं था त हू लापरवाही था कनि हर जो कोई वेचारो ग़रीबु झुगी झूपिड़ी ठाहे थो त उते पुॼी था वञनि उतऊं पेसा वठण जे लाइ पुॼी था वञनि त ग़रीब वटि खाइण लाइ बि कुझ न आहे असांजी महिरबानी करे जेको आहे सो ॿुधो त हीअ दारूंअ निवारो मसिलो ख़तमु करायो और जो ग़रीबनि जो ॿचिड़ा सुधरी वञनि ॾाढा बिगड़ी विया आहिनि